ہیلو سر گڈ مارننگ سر جی سر بتائیے جی جی جی ہمارے شو روم میں تو ابھی اویلیبل ہے تو آپ کب تک بک کرائیں گے پیمنٹ کے کچھ ہفتے بعد جی جی سر پوچھیے میں بتاؤں گا آپ کو جی سر جی سر ڈیزل اور سی این جی بھی آتی ہے ہمارے یہاں اویلیبل ہے اور پیٹرول سی این جی بھی اویلیبل ہے تو آپ بہتر تو پیٹرول اور سی این جی رہتی ہے کیونکہ پیٹرول کا جو انجن رہتا ہے وہ سروس اس میں کم لگتی ہیں اور ڈیزل کے انجن میں سروس زیادہ لگتی ہیں تو پیٹرول میں سروس کم لگتی ہیں اس وجہ سے پیٹرول اور سی این جی زیادہ کارگر ہے اور زیادہ اچھی چلتی ہیں کار انجن کی لائف بھی اس کی رہتی ہے سر پرائز آپ پوچھ رہے تھے تو پرائز یہ بارہ سے پندرہ میں آئے گی اور اس میں آپ جو بھی فیوچر لینا چاہیں کہ جیسے بیک کیمرہ ملے گا آپ کو اندر ڈسپلے ملے گی فل ایچ ڈی اور اسی طرح ریورس پارکنگ سینسر اور الائنر کار وہیل ملیں گی وہ سب جی وہ پھر اسی حساب سے روپئے بڑھیں گے نہیں آٹو پارکنگ اس میں نہیں آتی ہے وہ بڑی کاروں میں آتی ہے بی ایم ڈبلو مرسڈیز کی جو کاریں ہیں اس میں سر اس میں سینسر بیک ملے گا کہ آپ کی کار پیچھے سے ٹچ ہونے والی ہوگی تو سینسر بتا دے گا آپ کو اور اسی طرح آپ کو جو میرر ملیں گے سائڈ میرر لیفٹ رائٹ کے اس میں کیمرہ ملے گا کہ جس طرح آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے تو رائٹ طرف کا اگر آپ جی جی تو اس میں میرر میں کیمرے رہتے ہیں کہ آپ کو جیسے رائٹ ٹرن لینا ہے تو آپ کی اسکرین پہ بتا دے گا کہ جو ہے پیچھے کوئی کار ہے رائٹ میں کہ نہیں ہے وہ آپ کی اسکرین پر سامنے آنے لگے گا اسی طرح اگر آپ کو لیفٹ ٹرن لینا ہے تو لیفٹ میں دیکھے گا آپ لیفٹ انڈیکیٹر دیں گے تو لیفٹ کا میرر چالو ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ آپ کے لیفٹ میں کوئی کار ہے کہ نہیں ہے اسی طرح سن روف بھی جی سر پانچ سال کا انسورنس کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کرائیے کرائیں گے ہاں سر دو سروس کمپنی کی طرف سے اس کے بعد آپ کی ٹھیک ہے سر آپ سوچ لیجیے اس کے بعد کال کر دیجیے گا مجھے گڈ مارننگ سر